भारत मे शिक्षा व्यवस्था बहुत दयनीय अछि आओर हमर आरके जे इसकुल अछि ओकर बिल्डिंग नीक नहि अछि ताहिसँ मास्टरसब बाहर मे बैसा कऽ पढ़ाबैत अछि जाहिसॅं हमरा आरके पढ़य मे नीक नहि लागै अछि आओर बहुत बहुत शोरगुल होइत रहै अछि आओर हवा के मौसम मे बहुत हवा धूप लगै अछि आओर जहाँ तक की एमहर खेल धूप के व्यवस्था सेहो नहि अछि